ہم مارکیٹ گئے تھے تو وہاں چوڑیاں بہت اچھی اچھی بک رہی تھیں پھر ہم چوڑی والے بھیا کے پاس گئے اور ان سے چوڑیوں کے بارے میں پوچھا کہ کتنے کتنے ریٹ میں ہیں چوڑیاں تو انہوں نے بولا دو سو کی بارہ چوڑی دے رہے ہیں پھر ان سے میں نے بولا بھیا کم کر لو تو انہوں نے ڈیڑھ سو میں بارہ چوڑی دے دی چوڑی والے بھیا بہت اچھے تھے بہت پیار سے بات کر رہے تھے ان کے پاس چوڑیاں بہت اچھی اچھی تھیں میں نے ان سے بہت ساری چوڑیاں خریدیں مجھے ان کی ساری چوڑیاں بہت پسند آئیں میں نے اپنے سوٹ سے میچنگ چوڑیاں بھی لیں میں وہ چوڑیاں پہن کے ایک سادی میں گئی تھی وہاں سب نے میری چوڑیوں کی بہت تعریف کی وہاں میری چوڑیاں سب کو بہت پسند آئی اور مجھے بھی اپنی یہ چوڑیاں بہت پسند آئی